आं जी तुस सम्राट होटल दे मैनेजर बोला करदे ओ अच्छा जनाब में अपनी फैमिली कन्नै आना इत्थें ते सुनेआ ही की थुआढ़ा बड़ा अच्छा होटल ऐ ते में आना ते मिगी दस्सो कि केह् स्हाब कताब ऐ दिनें रुट्टी लंच करना रातीं डिनर करना ते सबेरै ब्रेकफॉस्ट करना केह् स्हाब कताब ऐ तेरा ओह्दे बिच जेह्ड़ा ब्रेकफॉस्ट करना जां रातीं रौह्ने दा खर्चा ओह्दे बिच ई ऐ अच्छा अच्छा जेह्ड़ा थुआढ़ा कोई नौकर कोई लैने ई आया केह् स्हाब ऐ अच्छा कोई ट्रिप निं देनी ठीक ऐ ठीक ऐ शुक्रिया शुक्रियामें फिर सबेरै नौ बजे पुज्जी जाना तुंदे कोल ठीक ऐ जी